हेल्ल' ए औ नोङो माबानि गामिनि स्त्र'बेरि माबा गायग्रा ना ए नोंनियाव नों खै बिगासो गायदों बिघासे दुइ बिघा ना माने जों ओरैथिंहाय दा स्त्र'बेरिया गैया नालाय बेनिखायनो आङो नोंनिफ्राय स्त्र'बेरिखौ बायस'नानै लायनानै जों ओरैथिंजाय फानफैगौमोन आरो ओमफ्राय केजियाव बेसेबांनि हरो नोंलाय थिनस' थाखानि ना माने आङो बुरजा हलसेलाव लाबोनाय बायदि बुरजा लाबोगौमोन नालाय बेनिखायनो एसेसो खमायनो हागोन नामा दामखौ ओरैनो आरायस'फोर बिदिना माने आङो बुरजा लाबोखागौमोन नालाय बेनिखायनो एसे खमायोबा माने जों ओरैथिंबो नाङो नांनाया लाय बेसेबां लाबोनो हायो एसेबां नांफैयो थेवबो माने ओय माबाया प्राइसआ एसे खम जायो आरो जोंनिथिं माने दामफोरखौ एसे खमावनो होफिन्नो गोनां जायो आरो बेनिखायनो एसे खम जाजानो लुबैदोंमोन आरो आङो नोंखौहाय माने आङो बुरजायैनो लाबोखागोन नालाय नोंनाव बेसेबां दं आं बेखौ रोगाबाय थागोनानो आरो औ बिदिना होमबालाय दे नोङो खमायनो हायाबालाय माथो उफाय आंनोबो नांथारगौ ओमफ्राय बेखौनो आङो लायगोन ओमफ्रायो नोङो खानानै आरामसे सेवैबायदि सुनानै पेकिं खालामनानै दोनखादो औ नङाबा माने आङो गारियाव लाबोनायाव एसे गाज्रिफोर जायोब्ला आरो आंना लस जाफैबावगोनना बेनिखायनो मोजाङैनो माबानानैहाय पेकिं खालामनानैहाय जुनानैहाय हरफाखा दे आं लायनो थांबा नोंनावहाय जैदिन थांगोन ओइदिन खालि फन खालामना थांसै दे औ दे होमबालाय